नहीं योग सिर्फ़ व्यायाम का एक रूप नहीं है लोग इसे अगर अच्छे तरीक़े से अपनाएं तो यह स्वस्थ रहने का एक ज़रिया है यदि व्यक्ति को जीवन भर स्वस्थ रहना है और शरीर में कोई भी बीमारी ना लगे और वह चिंतामुक्त रहना चाहते हैं तो व्यायाम उसका एक अच्छा स्रोत है क्योंकि व्यायाम के द्वारा ना ही शरीर का केवल एक अच्छा योग होता है किंतु इस से दिमाग़ भी स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है जिस के द्वारा हम सोचने समझने में भी बहुत अच्छे से समर्थन पाते हैं